جی میں گھر میں بہت سارے پودے لگاتا ہوں جیسے کہ تلسی کے پتے ہو گئے اور بلکہ ہمارے گھر میں بہت سارے پودے ہیں جیسے آپ امرود کا پیڑ لے لیجیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صبح جو امرود کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے باریک چھوٹا والا اس کو آپ کھائیے تو آپ کو کبھی گیس ایسیڈیٹی کی شکایت نہیں ہوگی اور چائے پیتے ہیں تو تلسی کا پتہ لے لیجیے الائچی لونگ کا آپ پیڑ بھی آتا ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جس سے کبھی گیس ایسیڈیٹی اور بد ہضمی کی شکایت نہیں ہوگی اس طرح کے بہت سارے پیڑ آتے ہیں جیسے آپ ایلویرا کا پیڑ لگا سکتے ہیں اس کا بھی آپ جوس بنا کے پی سکتے ہیں تو بہت سارے پیڑ آتے ہیں اس سے میں خود اپنی فیملی کا علاج کرتا ہوں اور جڑی بوٹیاں تو ضروری ہے آج کے ڈیٹ میں انگریزی دوائیوں سے بچنا چاہیے کیونکہ انگریزی دوائی آپ ایک بیماری کے لیے کھاتے ہیں تو دوسری بیماری پیدا کرتی ہے اور آیوریدک اور جڑی بوٹیوں کا اگر ہم استعمال کرتے تو اس سے آپ کے باڈی پہ آپ کے جسم میں کوئی نقصان نہیں پہنچتا تو میری رائے ہے کہ آپ اینٹی آکسیڈنٹ اور انگریزی دوائی چھوڑ کر کے آیوریدک دوائی کا استعمال کریں